नमस्कार हमरा ने मतलब ई सब अन्डर स्टेट नम्बर घुमयके छै ई तऽ हमरा जानकारी नहि यऽ लेकिन आहाँ बतेबै तऽ हम वहाँ वहाँ जा सकै छी हँ ओहिके धरि नामी नामी की की छै

हँ तऽ हमरा घुमयके छै अहाँ घुमा सकै छी हमरा घुमयके छै अहाँ घुमा सकै छियै

हम अपन हॉल मे आयब

हम आबै छी शाममे हँ अपन गाड़ी छै